असां असांजा असां जॾहिं ॿार ॼमंदो आहे मतलबु हुन में असांजी कीअं हूंदो आहे सिंधियुनि में सिंधियुनि में ईंदो आहे जॾहिं ॿार ॼमें हुन खां पोइ छहें ॾींहं खां पोइ छठी थींदी आहे सभु माण्हू महिमान ईंदा आहिनि रोटी खाईंदा आहिनि नानाणा ईंदा आहिनि सभु ईंदा आहिनि रोटी बोटी खाईंदा आहिनि पोइ मतलबु हिकु पलंगु हूंदो आहे हुन ते अन चारि लकड़ियूं ॿधंदा आहिनि पोइ हुनजे अंदरि छो मतलबु छोकिरे जी मतलबु ॿारजी मम्मी अने ॿार खे हुते सुम्हारींदा आहिनि पो हिकु बुक हूंदी आहे हूअ बूक खोले रखंदा आहिनि पेन रखंदा आहिनि पोइ जेकी मतलबु छोक छोकिरे जी मम्मी हूंदी आहे ॿार जी मम्मी हूंदी आहे उहा सॼी सॼी राति नाम जपंदी आहे की विघ्न हर्ता मुंहिंजे ॿारजो भविष्य सभु सुठो लिखिजांइ जेको बि सभु लिखे थो लिख हुनजो सभु सुठो लिखिजांइ इअं पोइ सत से ॿियो सपोस सतें ॾींहं छोकिरी मतलबु जेकी छोकिरे जी माउ हूंदी आहे हुनखे मथो खां मथे पाणी विझंदा आहिनि मथे ते मत मतलबु मथो आलो कराईंदियूं आहिनि ॿोड़ंदा आहिनि हुन में मतलबु माई जेकी माई मम्मी हूंदी आहे हुनखे साओ वॻो पाइणो हूंदो आहे पोइ चालीह ॾींहंनि खां पोइ ॿारु मतलबु ॿार खे हुन जी मम्मी खे बि ॿाहिरि मतलबु ॿाहिरि कढंदा आहिनि पोइ मथो टेकाईंदा आहिनि हर मंदर में मथो टेकाए ईंदा आहिनि पोइ चंड चंड ते मथो टेकाइण वेठा वठी वेंदा आहिनि जीअं दशहरो ईंदो आहे त ॿार जो मुनणु लहींदो आहे मतलबु जेसताईं ॿारजो मुनणु नथो लहे तेसताईं ॿार खे मतलबु ॿार खे सतें खां पोइ ॿाहिरि बि न कढंदा आहिनि अन ॿार जेके ॿार जेके ॿार खे झंडि हूंदो आहे न तॾहिं ॿार मतलबु ॿार खे ॿाहिरि बि न कढंदा आहिनि सतें खां पोइ अने ॿार जा जेके कपिड़ा हूंदा आहिनि न हुनखे निचोड़ंदा बि नाहिनि जीअं पाणीअ मां पाणीअ मां सिधो कढी करे सिधो नोड़ी ते विझी छॾंदा आहिनि जीअं ॿार जो मतलबु कपिड़ो न वकोड़ाए जीअं ॿार जा कपिड़ा वकोड़जंदा उह उह मतलबु ॿार खे वार ॼमंदा आहिनि ॼमंदा आहिनि अने जे मतलबु जीअं जे सत थियनि उह हुन खां पोइ ॿार खे अंदरि अंदरि मतलबु अंदरि करे छॾंदा आहिनि जीअं असां कपिड़ा विझूं था ॿाहिरि ॿार जा जेसताई जेसताईं मुनणु नथो लहे तेसताईं मतलबु तेस जेसताईं मुनणु नथो लहे तेसताईं मतलबु ॿार जा कप मतलबु सतें खां जेसताईं मुनणु नथो लहे तेसताईं ॿार जा स छहें खां पोइ कपिड़ा बि ॿाहिरि न विझंदा आहियूं असां अंदरि रखी छॾंदा आहियूं